कपड़े धोने के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य किए जाते हैं जैसे कपड़े धोने के लिए सभी लोग साबुन या डिटर्जेन्ट का इस्तेमाल करते हैं पहले तो उनको भिगो लेते हैं फिर उसपर पाउडर डाल लेते हैं फिर अलग अलग टबों में कपड़ों को भिगो लेते हैं क्योंकि कपड़े रंगीन होते हैं इसलिए उनको अलग अलग कप टबों में भिगोना पड़ता है फिर उनको धुल देते हैं फिर अलग अलग मौसम में उन्हें कैसे इस प्रकार सुखाते हैं जैसे कि जैसे कि बारिश में बारिश में बारिश के मौसम में कपड़े तो बाहर नहीं डाल सकते इसलिए कपड़े को अन्दर ही कूलर या फै़न में सुखाते हैं उनको हॉलों में डाल देते हैं अपने घर पर हॉलों में डाल देते हैं और सर्दियों में सर्दियों में सर्दियों में कपड़े इस प्रकार सुखाते हैं जैसे कि सर्दियों में धीमे धीमे धूप होती है तो बाहर कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए या अन्दर ही डाल देते हैं इस प्रकार कपड़े सुखाए जाते हैं और गर्मियों में तो धूप भी तेज रहती है इसलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और हम कपड़े धुलते समय पानी को वेस्ट भी नहीं करते क्योंकि पानी हम टबों में ले लेते हैं और टब अलग अलग टब भर लेते हैं उनको वेस्ट भी नहीं करते और कपड़े भिगो लेते हैं फिर धुलकर उन्हीं टबों से कपड़ों को धुलकर टबों में पानी ले लेते हैं फिर पानी में भिगोकर कपड़ों को डाल देते हैं जिससे पानी वेस्ट भी नहीं होता और कपड़े अच्छे तरीके से धुल जाते हैं इसी प्रकार से हम कार्य करते हैं और गर्मियों में कपड़े जल्दी भी सूख जाते हैं सर्दियों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि सर्दियों में ठण्ड का टाइम रहता है इसलिए कपड़े को धीमी धीमी धूप में सुखाया जाता है और बारिश में हम कपड़ों को कूलर या फै़न में सुखाते हैं क्योंकि बारिश में धूप नहीं निकलती मौसम खराब रहता है बारिश का टाइम रहता है इसलिए कपड़ों को हम फै़न या कूलर में ही सुखा सकते या आप हमारे घर पर हॉल रहते हैं तो बाहर पर डाल देते हैं तो वह सूख ही जाते इस प्रकार हम कपड़ों को सुखाते हैं